जब हम लंबी बाइक बाइक ट्रिप या टूर पर जाते हैं तो हम अपनी बाइक की सर्विस करवाते हैं और उसके लिए पंचर के लिए पंचर किट हवा हवा पंप और हमारे कैंपिंग के लिए कैंपिंग का सारा सामान अपने साथ जो सामान अपने साथ रखते हैं कुछ पैसे और खाने पीने की वस्तुओं की व्यवस्था करके रखते हैं कई बार कैंपिंग जाते समय रास्ते में बरसात भी होती है तो उसके लिए हम रेनकोट का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी हम हमें जिससे हमें फस बरसात से हमारा बचाव हो सके कहीं और हम हमारे हमारे पास कई बार क्या होता है कि हम ऐसे रास्तों पर भी चले जाते हैं जहाँ दूर दूर तक किसी पेट्रोल की सुविधा भी नहीं होती है तो हम अपने पास कुछ थोड़ा एक एक दो या तीन लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल रखते हैं जिससे कि हमें आगे रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े हम एक्स्ट्रा लाइट और एक बहुत वॉकी टॉकी भी साथ रखते हैं जिससे हम अपने साथियों के साथ भी कनेक्ट रहते हैं जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं आते हैं उनमें हम वॉकी टॉकी के द्वारा टॉकी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं